जेन्ना लोक पयलेच खेपे चित्रां काडपाक शिकतात तेन्ना चुको करप सामकें स्वभावीक चित्रकला हें पयल्या दिसा परिपूर्णपणान घडपी गजाल न्हय वाद्य वाजोंक शिकप वा सायकल चलोवपाक शिकप हें दोनूय एकूच भशेनची कुशळटाय सुरवेक कठीण दिसता पूण धीर आनी सराव केल्यार कोणूय बरो जावंक शकता एक सामकी सामान्य चूक म्हळ्यार सुरवातेकच परिपूर्णतायेची अपेक्षा करप जायत्या नव्या शिकप्यांक दिसता की तांचें पयलें चित्र वेवसायकाच्या कामायतलें बरें दिसूंक जाय जेन्ना तें ना तेन्ना तांकां निराशा जाता आनी तांचो आत्मविश्वास उणो जाता देखीक विद्यार्थ्यान एका फामाद मनशाचें चित्र काडपाचो यत्न करूं येता पूण तें वास्तववादी दिसना अस्वस्थ जावचे परस तांणी स्वताक याद करून दिवचे की फामाद कलाकारांक लेगीत तांचे प्रभुत्व मेळोवपाक वर्सां लागलीं आनीकूय एक चूक म्हळ्यार मुळावी गजाल वागडावप कांय जाण सादें आकार वापरिनासतना थेट सामकी सविस्तर प्रतिमा कॉपी करपाचो यत्न करतात देखीक मनशाचें तोंड काडटना तांकां थेट दोळे आनी नाक हांचे पासून सुरवात करूं येता जे चड करून प्रमाणा भायर दिसतात वेवसायीक कलाकार मात तपशील जोडचे पयलींच सदांच मार्गदर्शक तत्वां पासून सुरू करतात वर्तूळ ओळी आनी अंडाक नव्या शिकप्यांक पयलीं कप पेटी फळां सारकिल्ल्या साद्या वस्तूंचो सराव करून आनी मागीर लवू लवू चड गुंतागुंतीच्या चित्रांचेर वचून ही चूक टाळूंक मेळटा मुळाव्या गजालींचेर प्रभुत्व मेळ्यार आत्मविस्वास निर्माण जाता आनी फुडें कठीण रेखाटन खूब सोंपें जाता चित्रकला म्हणल्यार फक्त पेन्सील हालोवप न्हय तर निरीक्षणय करप जायते नव्या शिकप्यांक आपूण कितें काडटात तें बारीकसाणेन पळोवपाक फावोक तो वेळ घालनात देखीक झाड काडटना तें फक्त खरखरीत आकार तयार करूं येता पूण बारीकसाणेन पळयल्यार सालाची पोत पानांचो आकार आनी कांटें पाताळपाची पद्दत दिसतली बरे कलाकार रेखांकन करचे पयलीं निरीक्षण करपाक खूब वेळ घालतात नव्या शिकप्यांक ही चूक टाळूंक मेळटा आनीकूय एक चूक म्हळ्यार नेमान सराव करप ना कांय जाण एकदां एकदांच काडटात आनी व्हड परिणामाची अपेक्षा करतात पूण खेळां वा संगिता भशेन रेखाटन करपाक दिसपट्ट्या सरावाची गरज आसता दिसाक फकत पंदरा वीस मिनटां सराव केल्यार लेगीत काळा प्रमाण व्हड फरक पडूं येता दर दिसा रेखांकन करपी मनीस म्हयन्याक फकत एक फावट रेखांकन करपी मनशां परस खूब बेगीन सुदारतलो एक बरो कलाकार जावपाक खरेंच कितलो सराव जाय प्रामाणीकपणान सांगपाचें जाल्यार ताका थारावीक जाप ना कांय जाण बेगीन सुदारतात जाल्यार कांय जाणांक चड वेळ लागता पूण सादारणपणान नव्या शिकप्यान कांय म्हयन्यांत नेमान सराव केल्यार तांकां पयलींच व्हडली प्रगती दिसतली खूब कुशळ जावपाक वर्सांचो समर्पण जाय पडूं येता कांय जाण म्हणटात की धा हजार वरां कितेंय केल्यार तुमी तज्ञ जातात तें खूब दिसता पूण रेखांकन करपाक आवडटा जाल्यार सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार दिसपट्टें कांय मिनटां सराव केल्यार लेगीत अदभुत सुदारणां निर्माण जावंक शकता निमाणें म्हण्यार नव्या शिकप्यांनी केल्ली चडशीं चुकां म्हणल्यार परिपूर्णतायेची अपेक्षा करप मुळावी गजाल वगडावप बारीकसाणेन निरीक्षण करप ना आनी फावो ती सराव करप ना ही सगळीं धीर टप्प्या टप्प्यान शिकप आनी नेमान सराव करून टाळूंक मेळटात रेखाटन म्हणल्यार फकत प्रतिभेचो न्हय चड करून समर्पण आनी सुसंगती प्रवास जंय दरक ओळ दरक चूक आनी दरेक यत्न आमकां बरें जावपाक लागीं हाडटा